हांजी जी हा हा जी

हा हा हा हा जी

जी जी त हिन में तव्हांखे आहे नी नलका मतिलबु सुठा विझणा पवंदव अना जेकी मथे तव्हां अगाचीअ ते चओ था पाइपिंग कराइणी आहे त हुते पाइप ऊंची कंपनीअ जी विझाइणी पवंदव हा अने तव्हांखे नलिका इहे सभु खपेव त ऊंची ऊंची इहे सभु शयूं रखणी पवंदव हा हा अने जीअं तव्हांखे माना पाइपिंग जो जीअं कमु कराइणो आहे हा अने ईअं तव्हांखे तव्हां माण्हू मोकिलिंदो मां तव्हांखे जीअं ठाहिण हुजेव हुन पाइपिंग जो जीअं तव्हांखे कमु कराइणो अथव उहो पाणे ई करे ॾींदव तव्हांखे हिन में हिकु नलिका ऊंचा विझणा पवंदव पाइपियुनि ज़रूरु कराइणी पवंदव तव्हांखे हिन में पाइप में जेका उहो एल्बा इहे सभु ईंदो त हेड़ो लॻे त नोर्मली ई पाणे अहिड़ो लॻे थो पोइ थोरी हिकिड़ी कंपनी ॿी ईंदी आ कंपनी पाइपुनि जी पाइप हा त थी वेंदव मिनीमम तांखे आहिनि नी मिनीमम माना सम्झो की भई चारि पंज अठ ॾह हज़ार अंदाज़ी खणणो हुजे त बि थी वेंदव अने ऊंची शयूं रखणी हुजेव त बि थी वेंदव हा हा पर नलका तव्हांखे ऊंचा वापिरणा पवंदव अने ऊंचा माना पाइपिंग भले तां चओ हेॾी मां विझाए ॾींदोमांव पाइपिंग जी मुंहिंजे हिते टे चार सैंपल अथव नमूना उहे चऊं तव्हां चऊं मां ॾेखारिंदोमांव तां अचो रुबरू हा त तां इअं चवंदो की हीउ पाइप खपे मूंखे त हीउ तव्हांखे हिनमें तव्हांखे आहिनि नी नलका पवंदव हिकु पाइपिंग में अने तव्हांखे मां जेको ॿाहिरि कढिणो अथव त हिन जा जेका एल्बा ईंदा आहिनि त उहे एल्बा विझणा पवंदव जॉईटिंग टी विझणी पवंदव जॉईटिंग करिणो पवंदव पाणीअ जो निकाल थो थींदो हीअ नी त तव्हांखे पाणीअ जी जी न न न तव्हां चओ ता पाण करिणो आहिनि बट मुंजे अॻियां टे नमूना आहिनि मां तव्हांखे ॾेखारिंदोमांव तव्हां चओ ई कंपनी त मां चओ ओके तव्हां चओ था हेॾो ख़र्च बि कोन्हे सभु थी वेंदव नोर्मली ख़र्च में करिणो हुजे त बि थी वेंदव पर जी जी हा त मिली वेंदव मुंहिंजे अॻियां सुठा चवणो त कंपनीअ जा खपेव त ब्रांड कंपनीअ जा मना सुठी ऊंची क्वाली क्वालिटी वारा खपेव त उहे बि मिली वेंदव थी वेंदव न न कोन थींदव पाण पाण मीडियम हुओ हणण जो आहे मीडियम जो त पाण खे मीडियम क्वालिटी वारो ॼाण ज त बि थी वेंदव

हा जी जी वांधो न अची करे ॾिसी वेंदो हा हा ठीकु आहे